हाँ मुझे अपनी रेसिपी पसंद है मुझे खाना बनाना पसंद है क्योंकि यह मेरे रुची का काम है खाना बनाना ही नहीं बल्कि किसी भी काम के लिए जो उनकी रुची होती है वो वो वो घटित ही क्यों ना हो उसे करना मुश्किल लगता है उसे मुझे नई नई चीज़ें बनाना अच्छा लगता है और कोई भी चीज़ अच्छी बनती है घर में लोगों को पसंद आती है तो बनाने का उत्साह दुगना हो जाता है मेरा बेटा जब छोटा था उस समय संजीव कपूर की किताब खाना किताब खाना खज़ाना बाज़ार में आई थी उसने वह किताब मुझे ख़रीदने को कहा मैंने वो किताब ख़रीदी और उनकी रेसिपी की कई चीज़ें घर में बनाए उस समय इंटरनेट नहीं था तो गुगल पर सब कुछ उपलब्ध हो सक्त किताब पढ़ कर बेटे के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई और अब और अच्छी बनी उसके बाद से ही नइ चीज़ों को बनाए बनाना मेरी आदत हो गई आज खाना बनाना मुझे बहुत आसान लगता है आप के लिए सब से सब से यही सुझाव देना चाहूँगी सब से पहले तो अपनी पसंद का आसान खाना बनाने की कोशिस करनी चाहिए सादा चावल तुअर की चावल दाल कोई भी सब्ज़ी सुखी आलू की बनाना आसान रहता है यह सब यह सब बनाने के लिए ट्यूब यूट्यूब का गूगल गूगल पर इस स्रोतों की भरमार है अपने अपने बेटे को खाना बनाना सिकाना था जो नहीं सिकाया उस उसने वो भी मुझे बना कर खिलाया पूछने पर कि कहाँ से सीख तो उसने उसने बोला कि जो माँ नई सिख पाई वो गूगल माता सीखा देती है रोटी पूरी या पराठा बनाना दूसरे चरण में आता है ये रोज़ की दिनचर्या का यंग होता है रोटी शुरू में गोल ना भी बने तो निराश ना हो शुरू में मेरे साथ भी ऐसा ही होता था जब रोटी गोल नहीं बनती थी तो माँ अपने खाने खाना बना लेने के बाद चाल चकला और बेलन ले कर मैं रोज़ अभ्यास करती थी चार या पाँच दिन मैं ही गोल रोटी बनाना सीख दिया